आं सरासनस्रायै उल सुनाय आरो सुथेनाय खामानिफोर खामानिफोरनि थाखाय गाबफोरखौ गाबफोरखौ सायख'नायानो जाहैबाय आङो जेनेबा सुथेनाय खामानियावनो जा सुथेनाय खामानिखौ मावबा जेनेबा जि जिनायफोराव गोसोम गोसोम कालारखौ सुथेनोबा गोसोम खुन्दुंजों सुयो आङो गुफुर सुथेनोबा गुफुरजों सुयो बिदिनो गोमो बा गोमोजों गोथां बा गोथांजों जाहाथे सिनाय मोना आरो जिनायफोरखौ सुथेनायाव आरो बिदिनो मोजाङै गोरोबनाय गाबफोरखौ सायख'नायनि थाखाय आंनि बोसोनफोरानो जाबाय जेनेबा मोजां बिदिनो गोसोम मा जेनेबा मोनसे उलफोरखौनो सुबाय आरो उलफोर सुनायाव उल सुनायाव गलापनि उल सुनायाव जेनेबा आङो आगरफोरखौ बिबारखौ सुनोबा बिदिनो गल गलापाव बिदिनो गुफुरफोरखौ होयोबा बेराद मोजां बेरखाङो आरो मोजां नुयो बिदिनो गोसोमफ्रावबो गुफुरफोरखौ होबा बेरखाङो बिदिनो गुफुरखौ एबा गुफुराव गोजा गोजानि गोजा खुन्दुंजों सुयोबा बेयावबो बेरखाङो मोजां नुयो आरो आंनि मोजां मोन्नाय गाबफ्रानो जाबाय गाबफ्रानो जाबाय गोजा गलाप गोमो आरो गुफुर